शहरी और ग्रामीण स्कूलों के बीच अंतर में मेरी यही राय है की सबसे ज़्यादा शिक्षकों का समूह है गांव के निजी स्कूल शहरी निजी स्कूलों की तरह सुविधा युक्त नहीं होतीं हैं और वे कम फीस लेते हैं जबकि शहरों के स्कूलों में फीस भी ज़्यादा ली जाती है और उतनी सुविधा युक्त होती है और साधरण संसाधनों से युक्त होती है और सबसे ज्यादा अंतर शिक्षकों का समूह ही है शहरों में जो जो शिक्षक होते हैं वह अलग होते हैं और गांव में जो शिक्षक होते हैं वो अलग होते हैं और गांव में कम फीस भी ली जाती है लेकिन शहरों में ज़्यादा फीस ली जाती हैं और गांव में इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं जितनी कि शहरों में शहरों में सुविधाएं होती हैं